हॅलो कोण उलयता

हांव महिमा कवळेकार किदें म्हटलें तुमकां किदें अशें पळोवपाक बीन जाय मरमुगांव तालुकान किदें हां हां हिस्टोरिकल प्लेसीस म्हटल्यार तुमकां हांगा सड्यार एक फोर्ट आसा थंय सड्यार तुमकां तो फोर्ट पळोवपाक मेळटा तो एक सामको हिस्टोरीक आनी मागीर मर्मुगांव पोर्ट म्हणून आसा सड्यारूच आसा एक तो मुरमोगांव पोर्ट सुद्दां तुमकां पळोवपाक मेळटलो थंय बोट्यो लागतात व्हडल्यो व्हडल्यो कंपनीच्यो हे बोट्यो येवन लागता त्यो भायल्यो बिचीज आसा बायणा बीच आसा हय बायणा बीच आसा मागीर बोगमालू बीच आसा मागीर एक हॉलांत म्हणून आसा बोगमालू बीन तुमकां अशें सेफ आसा गो तशें आशें व्हडलें येना हय हय हय पिकनीक बीन करपाक जाय न्ही तुमकां जाल्यार हॉलांत बरो आसा थंय सारके थंड वारें बीन हय सकाराम म्हणून आसा थंय थंय तूं वचपाक शक शकता जेवपाक हय आमगेर घेता जेवणाची ऑर्डर तुका जाय जाल्यार हांव कॉन्टेक्ट म्हळ्यार तुका जाय जाल्यार तूं म्हाका सांगपाक शकता गो एक दोन दीस पयली सांगचे पडटा तूं केन्ना येवपाचें आं नॅक्स्ट विकान आं बरें तुका जाय जाल्यार मागीर तूं सांग

बीच आनी गार्डन जॉगस पार्क एक आसा तुमकां जॉगस पार्क आनी मागीर हॉलांत जर तुमी पिकनिकेक वयतली आनी जर तुमकां थंयच्यान मागीर गार्डनान येवपाक जाय आनी एक धा पंदरा मिनटांची वाट आसा थंयच्यान गाडी घेना

हय हांव येवपाक शकता बट तुमी म्हाका दोन दीस पयली सांगात केन्ना येता ती म्हाजे चार्जीस तुमी कितलीं वरां थंय टायम घेता तेजेर डिपेंड आतां जर तुमकां तुमच्या वांगडा एक वरां राव खातीर रावपाक जाय जाल्यार एक सातशी आठशीं रुपया घेतलें

हां बरें बरें